मां मां प्रिसिंपल थी ॻाल्हायां ता केरु कशिश प्रिंसिपल ठीकु आहे ठीकु आहे अचो अचो अछा चिंता न करु नियाणी मां हिते आहियां मां सभु ठीकु कंदमि त किथे किथे तव्हां विया हुआ कॉलेज में किथे किथे विया हुआ तव्हां अछा अछा अछा त पर्स कहिड़ो कहिड़ो रंग जो हुयो पर्स कलर कहिड़ो हो पर्स अछा त चिंता न करु मां पिओन खे चवां थी हो फिर मूंखे सिक्योरिटी और सी सी टीवी कैमरा जो सॼो फुटेज मूंखे खणी कढंदो हुन मां मां ॾिसंदमि

मां पुछां थी पिओन खां मां फुटेज कढायां थी मूंखे ॿ मिंट ॾिए मां पोइ ॿुधायां थी हा हा ॿ मिंट हा मां पिओन खां पुछो पर हूं जो सी सी टीवी कैमरा जो माण्हू जो सॼो रिकॉर्डिंग कंदो आहे हूं चार ॾींहुं लाइ छुटी ते वियलु आहे पंहिंजे गांव वियलु आहे मम्मी पापा वटि चार ॾींहुं लाइ छुटी ते आहे त पाण खे चार ॾींहुं वेट करिणो पवंदो मां सम्झां थी मां सम्झां थी चिंता न कयो तुंहिंजो ओरिजनल डॉक्यूमेंट तुंहिंजा पर्स तुंहिंजो पैसो किथे कान वेंदो ऐं लेट फीस जी मां माफ़ु कंदमि मां डिपार्टमेंट खे चवां थी की हिन नियाणी जी लेट फीस न लॻे जॾहिं तोखे तुंहिंजो पर्स मिलंदो ऐं पैसा मिलंदा तॾहिं तू असांखे फीस पे कजां मां डिपार्टमेंट खे चवां थी ऐं तूं मूंखे हिकु एप्लीकेशन लिखी ॾिए जिनि में सभु चीजे मैंशन कर की कहिड़ा कहिड़ा डॉक्यूमेंट हुन पर्स में हुआ पर्स जो कलर कहिड़ो हो ऐं घणा पैसा हुन पर्स में पिया हुआ त चा पोइ चार ॾींहुं बाद चार ॾींहुं बाद मां सी सी टीवी कैमरा ॾिसंदमि फुटेज कंप्लीटली ऐं तोखे बि मां सॾु कंदमि हुन टाइम ते ताकी तू बि फुटेज ॾिसी ऐं जे जंहिं बि तुंहिंजो पर्स खंयो आहे उन खे मां पनिशमेंट बि ॾींदमि हुन खे कुझु पैनेल्टी बि पै करिणी पवंदी बिकॉज मुंहिंजे कॉलेज में हीअं सभु चोरी चकारी मां बिल्कुलु बर्दाश्त कान कंदमि हा हा हा टैंशन न करि अगरि चार ॾींहुं पहिरीं हू बंदो अचो वियो पर्सन अची वियो त मां कमु कराईंदमि ऐं सबसी पहिरीं सभिनि खां पहिरीं मां तुंहिंजो कमु कराईंदमि ऐं लेट फी जी मां अञा कॉल थी कयां मैनेजमेंट खे ताकी तुंहिंजो लेट फीस माफ़ु थी वञे क्योंकि तू पैसा ऐं पर्स अॼु घुमी वियो आहे टैंशन न कयो बिल्कुलु बिल्कुलु कान थींदो टैंशन न करि ठीकु आहे